कोण उलयता

हय हय कसली आनी फ्रुटी कितल्यो फ्रुटी ती धा रुप्याची न्हू आं आनी कितें वॅज का नॉन वॅज आं वेज आसतलो

आनी किदें बर्गर तुका वीस रुपयाचो पडटलो वेज सामो सामोसा बारा रुपया आनी फ्रुटी धा रुपया डिलिवरी होय एक्स्ट्रा चार्जीस लागतले आपूण अशें आमी पावपाक तुमकां तिनशीं रुपया घेताले कॉलेजी कडेन

ना ना ना हय हय फ्रेश तुमी केन्ना येतले आं आमी येता कितल्यांक जाय तुमकां तें आं बरें आमी अकरांक येतात हय गरम आसतलें पेमेंट कॅशान करात ना ना जी पे ना बँकी जाल्यार सरव सर्व डावन वचो म्हणून आतां किदें करया आमी कांय करूं शकना आनी किदें जाय कपकेक होय कपकेक आसा पंदरा रुप्या एक हय पंदरा पंदरा

हय हय जेवण आसता वॅज वॅज वन ट्वँटी म्हटल्यार शीत आसता दाळ आसता लोणचे पापड आनी आनी एक हें मेळटा खतखतें मेळटा तुमकां किदें एड करूं जाय जाल्यार करपाक शकता पूण मातशी प्रायज वाडटली